सो वर्ल्ड बदललां अशें म्हाका दिसता कारण सगल्या वटेनच्यान डेवलोपमेंट जाता बीट खंयचेय टॅक्नोलोजिकल डेवीलोपमेंट खंयचे खंयचेय वाटेन खंयच्याय वाठारांत पळोवंक गेल्यार डेवीलोपमेंट हो जाला आर्किटेक्चर लोकांची घरां पयलीं कशीं आसतालीं आतां कशीं आसा आनी फुडें सुद्दां कशीं आतां डेवीलोपमेंट कसो चललां फुडें फुडें कसो वयतलो हे सगलें बदलता आनी आनी डेवीलोपमेंट जावप हें बरेंच आनी वर्ल्ड चेंज जाता हय लोकांचे हें लोकांचो बिहेवीयर चेंज जाता लोकांची लायव द वे ऑफ लिवींग चेंज जाता लायफस्टायल चेंज जाता सगलें चेंज जालां टेक्नोलॉजी पळोवंक गेल्यार खंय पावल्या सामकी हातीन सामको हातीन फोन पावला हातीच्या फोनांतल्यान आमी सगलें करूं शकता पयलीं सायकल लोक चलत भोंवताले मागीर सायकली आयल्यो मागीर आतां ड्रायवरलेस कार्स येयल्या सो खूब बदललां वर्ल्ड आनी पयलीं लोक सगल्या बुकांचेर शिकताले आतां कोर्सीस आयल्या सगलें ऑनलायन शिकता लोकांची लायफस्टायल बदलल्या फॅशन बदलल्या पयलीं दुसरे भशेन कपडे घालताले आतां दुसरे भशेन आतां सामके वेगळे भशेनचे स्टायल आयल्या फॅशन वायज लोक बदलला आनी पोलुशन वाडलां त्या वाटेन सुद्दां एक बरोसो वायट सो बदल एक जाला लोकांच्या लायफस्टायला खातीर पर्यावरणाचेर एक वायट हें पडटा तो एक बदल घडला सो आनी ते आनी